आज कल के बच्चे जो नए खेल खेलते हैं जैसे रस्सी कूद राजा मंत्री चोर सिपाही चिड़िया उड़ म्यूजिकल चेयर वर्ल्ड पजल गेम वगैरह आदि खेलते हैं